बिनि सोंनायाव आं होननो सानोदि जोनि बे ओनसोलाव बाहायजानाय जोंनि माबाफ्रा जाहैबाय बांसिन जों बाहायनाय हिसाबै जिय' जिय'खौ बाहायनाय जायो जिय'जों लोगोसे एयारटेल थायो दा एयारटेलखौ जों सुबिदा बायदियै बबेबा समाव मोना माया जायैखाय आरो नेटवार्क स्पिड जायैखाय जों बांसिन जिय'खौनो बाहायनाय जायो दा बिनिखायनो जोंनियाव बेयाव बांसिन बाहायो हिसाबै जिय' जिय'खौ बांसिन बाहायो हिसाबै नुसिनो आरो जिय'खौनो लाजोबनाय जायो बांसिनानो नेटवार्कआ जोंनाव साबसिन होनोब्लाथ' जों बुंनो हायो दा जोंनाव जिय' आनो होनजायो होननाय मानि जोंनाव फर जि फर जिब्लाबो जोंनाव एयारटेला एसे खम जिय'नि टावारा नाङो नालाय बे समाव नेटवार्कआ स्ल' जोंनाव स्पिडलि जायो होनोब्ला नैबे जिय'आनो जिय'खौनो जों बांसिन दा इउस खालामनाय जायो आरो बेयावथ' जोंनाव थायो नोंगौ लकेल नेटवार्क होनोब्ला जोंनाव गामि गामि बेबायदिनो जोंनाव माबा होनाय जायो टावार गायनानै होनाय जायो जिय' आ खमबाइननि खामानि मावनाय जायो बिसोरो जिय' आरो एयारटेलजों मानि टावारा मोनसे गायो बेयावनो नेटवार्क हगार मिटार हिसाबै हगारनानै होयो बिसोरो एरिया हिसाबै आरो बिदिनो हगारो दा बे समाव बांसिन जोंनि सुबिदा होनोब्लाथ' बेयो जाहैबाय सिगां समावथ' जों बाहायोमोन बांसिन एयारटेलनिफ्राय बांसिनानो गोदोनिफ्रायनो जानाय हिसाबै आरो बे समावहाय मा नेटवार्कआवबो बेराद प्रब्लेम खामोनबो गोदोनिफ्राय जों बुंनो थाङोब्ला नेटवार्कफ्रा लासै लासै दा सुबिदा बायदि जाबोबाय सुबिदाखौ जों मोननो हानानै जोंबो गोजोननाय मोनदों साबसिननिफ्राय हामसिन दा बानायगासिनो दं नै दा सिगां समाव जोंनाव फार्स्ट टुजिमोन टुजिनिफ्राय थ्रिजि फैबाय थ्रिजिनिफ्राय फरजि फरजिनिफ्राय दा आपग्रेडेसन दा फाइभजि थांगासिनो दं नेटवर्कआ बिदि जाबोनायाव जोंहा खामानियावबो सुबिदासिन जादों आरो सुबिदा गोदो समाव मानि नेटफ्रा बाहायोब्लाबो बांद्राय स्मुथलि नङामोन आरो लाहे बेराद लेजियाव दंमोन आरो लेजि प्रसेसआव बेनिखायनो जों सिगांनियाव मोजां बांद्राय मोनामोन दा आपग्रेडेसन फैनायाव साबसिन मोनदों आरो बेखौ बाहायनानै दाबो बयनिबो जोंनि गासिबो खामानि मानि अनलाइन खामानि बुस्थु दानि जुगाव अनलाइन खामानि जायो हिसाबै जों दा अनलाइनखौनो बाहायबाय थायो हिसाबै बा बांसिन साबसिन मोनदों आरो सिगां समाव इन्टारनेट फोरा बांसिन बाहायनायखौ मोनथियामोन दा जोंनाव आपग्रेडसन जानायजों लोगोसे मानसियाबो आपग्रेड जाबोनायजों जों दा मिन्थिबाय इन्टारनेट नांगौ आमफ्राय जोंनावबो डिमान्ड थाबाय जोंबो सोरबा सोरबाया बांसिन जाय एसे गोजौसिन ट'प लेभेलनि मानसि बेफोरो सिगां समाव गोजौआव थांनानै जेनेबा नेटवार्क माबा माबि बिदिखौ सारभिसखौ लानानै फैयो ओमफ्राय गोदान गोदान निउ डिजेन बानायनानै जोंनो खिथा फैयो बे खिथानायाव जों मिन्थिनानै मानानै जों लानाय जायो लानानै दा जों सोलिनानै खुब मोजां मोनदों जोंनाव आरो नैबे दासिमाव फरजियावनि जोंनाव जि बिसिबां स्पिड आरो बिनिफ्राय फाइभ जि जाबावोब्ला गोबां स्पिडखौ जागोनखौ नुहुरदों आं सानो एबाराव बेफोराव साबसिन फाइभ जिआ साबसिन आरोबाव जाबावगोन मानि खामानिफ्रा एखमब्ला समाव जों सारभार गैया मा गैया जायो नेटवार्कआ थायो नोंगौ सारभारा एखमब्ला हाया होनो हाया हाया जायो बे समाव आपग्रेडेसन थाब थाब खालामनानै जोंना फाइभ जि होननाय लोगो लोगो जोंना साबसिन जासिगोन जोंना फाइभजिआव थाब थाब आपग्रेडसन खालामनानै जोंनि सारभिस माबाफोरखौ अवेबसाइटफोरखौ थाब थाब आपग्रेड होनानै जाहाथे स्पिडखौ बा थाब बाहायो बेखौनो लुबैयो आरोबाव जोंनि गोदो समनिफ्राय बुङोब्ला जिय' आरो माबाफ्रा गैथ'वामोन सिगांथाराथ' एयारटेलानो दंमोन एयारटेलनिफ्राय जों बे समाव टुजि टुजि समावहाय मा सोयोमोन जोङो रिचार्ज रिचार्ज सोयोब्ला जोंनावहाय थायो कार्डनि बानायनाय बे कार्डनि बानायनायखौनो जों लेखा बायदिखौ खुमुरनानै नाम्बार थायो बेफोर नाम्बारखौ जों सोनाय जायोमोन आरो बे सोनानै न'आव बिदिनो फैबाय बिनि उनावहाय बडाफन एयारसेल गोबां रोखोमनि सिम फैबाय बेफोरो लासैनो मार्केटआव बियो बायलाय फानलायफ्रा आरो बाहायनायफ्रा खम जानायनि थाखाय जावनाव बडाफन बा रिलाइन्स आरो एयारसेल बेफोर गासिबो माखासे नेटवार्कफ्रा जोंनिफ्राय गोमालांबायानो दा गोमालांबाय जोंनि एरिया हिसाबै जोंनि बि टि आर ओनसोलाव गैला बुंनो थाङोब्ला रिलाइन्स रिलाइन्सनिफ्रायनो जोंनाव दा जिय' फैदों जिय' बे जिय'खौ जोङो रिलाइन्सनिफ्राय मोननो हानाय जादों बे समाव जिय' फैनानै जोंनि नैबे नेटवार्कनि खामानि मावनायफ्रा जोबोद थाबैनो स्पिडसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों सिगां समाव जों गैयामोन आरो जों कार्ड बायनानै सोनांगौब्ला गोबां जों सोनानै लानो हायोमोन आरो बे समाव भेलिडिटि दानि समावथ' जोंना नेटवार्क थायोब्ला जोंना भेलिडिटि माखासे थायो जेनोबा जोंनाव प्लेन थायो गोबां रोखोमनि प्लेन ओमफाय अबेबा दाम बुरजानि बबेबा दाम खमनि दा बेफोरखौ लानानै माखासे भेलिडिटि थायो बेजों लोगोसे माखासे बाहायनाय बेफोरबो थायो बेखौबो जों दा गासिखौबो सानजोबनानै जों मोननो हादोंदि दा समाव जेबो बिदि जिसिबांखि आपग्रेड जाबोदों जोंनि टुजिनिफ्राय लानानै टुजि थ्रिजि फरजि बेफोराव जों गोबां सोलायनायखौ नुबोदों गोबां सिगांनि टुजि समावबो दस बिसनि मोनोमोन बे समाव जोङो मोननो थांला थ्रिजि समाव जोङो मोनदोंमोन बिदिनो सेभेनटि नाइनटि नाइन सेभेनटि फरटि नाइन बेफोरबायदि थायोमोन दा फरजि जानानै जोङो दाथ' स्टार्ट जाबाय जोंनाव अवान फिभटि फाइभ बिनिफ्रायसो स्टार्ट जायो भेलिडिटि जोंनाव दा बुंनो थाङोब्ला जिय'आल' बेलिडिटिखौ फ्रि होयो इन्कामिं कल मानि भेलिडिटिया थायो अबयसे नोंगौ बे प्लेन थायो अबेबाया टुइन्टि फर डेस बबेबाया टुइनटि एइट डेस बबेबाया बिदिनो एइटि फर अबेबाया गोबां मानि अवान इयार बेबायदि थायो बे समाव दा बारायै बारायै जोंनाव दा एयारटेलखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोबां गाज्रि जाबायखौनो होनजायो गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा जोंनाव दा नेटवार्क मबाइलनि जुग हिसाबै जोंनाव अटिपि थटिपि फैनाय जोंनाव आधार कार्ड होनोब्ला आधार कार्डाव जोङो गोबां दा मबाइल नाम्बारनि गोनांथि जायो बे मबाइल नाम्बारखौ जोङो आधार कार्डाव जुदि एयारटेलखौ होयोब्ला एयारटेला गोबां जोंखौ प्रब्लेम होनो नागिरो मानोना जोंनाव भेलिडिटि होनोब्ला जोङो सोरबा समाव गैयै समावफ्राव जेनोबा सोथ'ला बे समाव होमबा बियो आधार कार्डाव अटिपि हाबनांगौ अटिपि हाबनांगौ जायोब्ला बे एयारटेलाव जोङो मोननो हाया मानोना बेयावहाय भेलिडिटि आमफ्राय एक्सपायार जानानै थाङो भेलिडिटि एक्सपयार जानाय लोगो लोगो बिनि इन्कामिं आरो आउटगयिं बेफोर बन्द जानानै थायो बे बन्द जानायाव जों खोब दुखु दाहा फोरमायनो सानो जे एयारटेला बिदि हायोब्ला बियो अटिपि थटिपि हाबनाय माबाखौ होजायो एयारटेलखौ लानानै खुब गाज्रि मोनदों जाहाथे बिसोरो बेफोरबायदि प्लेनिंखौ बन्द खालामनानै गोदान प्लेन सिगांनिफोरबायदि भेलिडिटि उमुख थारिख सिमाव बे जोबगोन बेफोरबायदिखौ होजायो दा बेखौनो आसा खालामबाय आरो